ग्राहक शेवा हेल्प लाइन मूंखे पंहिंजे अचणु वारे लैंडलाइन बिल जी अदायगी बाबति हिकु मैसेज मिलियो आहे पर यादि नथो अचे कंहिं बिल जी अदा अदायगी कई आहे या न महिरबानी करे ॾिसी ॿुधायो त छा अचणु वारे बिल जी अदायगी ते अमल कयो व वियो आहे छा या न